लो नमस्कार सर ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा सर मैं थोआड़ा नंबर लैता हा ते मिकी थुआढ़ा मैं सुनेआ थुआढ़ा साइकोलोजिस्ट जेह्ड़े मतलब मतलब मल मिकी थोह्ड़ा मैन्टली फर्क हा मैन्टली हां जो बी मिकी मैन्टली थोह्ड़ा फर्क होई दा हा थोह्ड़ा मतलब दमाक ठीक कम्म नी करा दा हा ते बंदै सनाया भाई ओह् ठीक डाक्टर न ओह् ठीक ट्रीटमैंट करदे ते महा सलाह् लैना उ'ने फोन करता थोआड़ा नंबर लैता तां तुसें फोन कीत्ता सर इ'य्यां दमाक खराब रोह्नदा हर बेल्लै टैंशन टैंशन रोह्नदी कोई स्हेई किसे कम्मे मन नि लगदा मतलब इक जगहे दमाक नी रुकदा ऐ इ'य्यां थोह्ड़ा गुस्सा औंदा रोह्नदा छड़ा स्ट्रैस

हां जी हां जी हां अच्छा हां जी हां जी हां जी हां जी सर कोई नी सर मैं थोआड़े नै मिलगा आइयै फिर ठीक ऐ ठीक ऐ सर शुक्रिया सर